ہمارے ہمیں مقامی اخبارات سے جو خبریں موصول ہوتی ہیں ان کے بہت سارے ذرائع ہیں ان سے جو ہمیں جو ہے خبریں اور نیوز جو ہے ہم کو موصول ہوتی رہتی ہے جن میں خاص طور سے ہماری مقامی جو اخبارات ہیں جیسے اردو لینگویج سے اگر لے لیں تو سہارا ہے اس طریقے سے انقلاب ہے جو روزنامچہ ایک ہے جو ہمیشہ وہ شائع ہوتی رہتی ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے روزمرہ کی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں نیوز جو ہمیں ملتی رہتی ہے اور اسی طریقے سے اور بھی پلیٹپھام ہیں جیسے ہندی لینگویج سے اگر لے لیں تو اس میں ہندوستان آتا ہے اس طریقے سے ایک دینک جاگرن نام کر کے آتا ہے جو اخبار جو ہے ہماری مقامی اخبارات ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں بھی خبریں ان کے بھی ذریعے سے ہمیں خبریں موصول ہوتی رہتی ہے اور بھی ذرائع ہیں خبریں موصول ہونے کی جیسے مثال کے طور پہ سوسل میڈیا نیٹ وڑک ہے فیسبک ہے اس طریقے سے آپ لے لیں یوٹوب ہے اور بھی ہے بہت سارے جو مطلب سوسل میڈیا کا جو فیلڈ ہے اس سے بھی ہمیں خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں جیسے ابھی حال میں سیلاب کی وجہ سے بہار کی جو ریاست ہے بہار کی بہت ساری ضلعے میں جو ہے سیلاب کا قہر آیا تھا جس میں جو دربھنگہ ہے ایک ضلع ہے سہرسہ سپول اس طریقے سے مدھے پورہ ہے اور بہار کے اور بھی ضلعے ہیں جیسے مثال کے طور پہ مشرقی مغربی چمپارن ہے مظفر پور ویشالی سیتامڑھی ہے یہ سب ضلعے جو ہے سیلاب کے متاثرین ضلعے ہیں ابھی کچھ دن پہلے اس میں جو ہے باڑھ کا پانی آیا تھا سیلاب کا پانی آیا تھا بہت سارے لوگ بے گھر ہو گئے تھے تو یہ ساری خبریں جو ہمیں سوسل میڈیا نیٹ ورک سے موصول ہوئی اور جو ہے اخباروں سے بھی معلوم ہوئی جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ جو مقامی اخبارات ہے جیسے انقلاب ہے سہارا ہے انڈیا ہندوستان ہے اسی طریقے سے انڈیا ٹائمس ہے اور اسی طریقے سے دینک جاگرن ہے اور کیا کہتے روزنامچہ ہے ان ساری جو ہے اخبارات سے اورسوشل میڈیا جو ایکٹیوٹیز سے جو ہے یہ ساری موصولات ہمیں ہوتی رہتی ہیں کہ کہاں جو ہے سرکاری کام چل رہا ہے جیسے کہاں سڑکیں بن رہی ہیں کہاں پل ڈیمیز ہو گیا ہے پل کی مرمت ہو رہی ہے کہاں جو ہے نالے تیار ہو رہے ہیں نالے ڈیمیز ہو گیا ہے کہاں جو ہے ہائیوے کی جو مرمت ہو رہی یا پھر یہ کہ سڑک کی جو چوڑی کرن ہو رہی ہے یا پھر کوئی بھی مطلب جو سرکاری ہی یا کوئی بھی ہو گورمنٹیل ہو یا پھر پرائیوٹ سیکٹر کی کوئی بھی جو خبریں ہوتی ہے یا نیوز جو ہوتی ہے وہ ساری چیزیں جو ہمیں مقامی اخبارات جیسے ہم نے بتایا کہ یہ سارے اخباروں کے ذریعے سے ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں یا پھر سوسل میڈیا نیٹ ورک سے ان ان پہ ایکٹیوٹی دکھانے کی وجہ سے یا اس پہ ایکٹیو رہنے کی وجہ سے یہ ساری میسیجز ہمیں ملتے رہتے ہیں تو یہ ہماری مقامی اخبارات ہوئے یا یا ہمارے سوسل میڈیا جو مقامی ذرائع ہوئے جن سے ہمیں یہ چھوٹی بڑی ساری خبریں جو ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں